अङ्ग्रेजके खिलाफ लड़ाइके दौरान महात्मा गांँधी या अन्य नेता तरफ तरफ से शुरू भेल रहै किछु महत्वपूर्ण आंदोलन सबिनय नमक सत्याग्रह असहयोग आंदोलन स्वदेशी आंदोलनके तरफ से महात्मा गांँधी सुभाष चंद्र बोस सब ने ईसब नेता ने बहुत बढ़िआँ भागदारी लेलकै रऽ नमक सत्याग्रहमे अङ्ग्रेज भगाबै खातिर अनेक अनेक आंदोलनके शुरुआत होलै होलै रऽ आंदोलनके शुरुआत करै एकरामे महात्मा गाँधी डांडी यात्रा पर नमक सत्याग्रह ईसब करिके आंदोलन अङ्ग्रेजके बाहर भगेलखिन रऽ अङ्ग्रेज अङ्ग्रेज जब भारत एलै चाहए रहए कि अपन कब्जा बनैऐ बनैऐ आओर पूरा भारत कऽ अपना बशमे करि लिऐ लेकिन ओकर पूरा ही होइ पयलै महात्मा गाँधी सुभाष चंद्र बोस खुद्दी राम बोस बङ्किम चन्द चटर्जी सब मिलके एक आंदोलन शुरुआत करि के एकरा सबके भागि भगबैके योजना बनेलखिन लेकिन एक बारमे थोड़े भेलै अनेक अनेक बार आंदोलनके शुरुआत भेलै लेकिन फिर भी आंदोलन आंदोलन खतम नहि भेलै अङ्ग्रेज अपन अपन युद्ध करि करिके आंदोलन खतम करै लऽ चाहलकै लेकिन महात्मा गाँधी अपन नही होबै लऽ देलखिन ओ आंदोलनके तरफ से तरफ से अङ्ग्रेज जे नया नया नीति आयोग आयोगके गठन कयलकै सुभाष चंद्र बोस खुद्दी राम बोस सोचलकै की एकरा एना नहि मानतै एकरा सबके मारि ओरि के भगैऐ लेकिन ईसब नहि सुनलै नया आंदोलनके शुरुआत करै करै खा खातिर महात्मा गाँधी अनशन पर चलि गेलखिन गेलखिन लेकिन ओसब मानै बला नहि रहै रहै ओसब ओएह महात्मा गाँधी जेल गेलखिन खुद्दी राम बोस फाँसी पर गेलखिन गेलखिन लेकिन फिर भी आंदोलन बंद नहि भेलै अङ्ग्रेज अङ्ग्रेजके भगबे खातिर खातिर अनेको अनेक आंदोलनके शुरुआत भी फिर भए गेलै भए गेलै अङ्ग्रेज तऽ चाहे रहए कैसे भी करिके यहाँ पर किछु चीजके खेती करिके अपन पैसा अपन अस्तित्व बनैऐ लेकिन ओकर किछु नहि होलै भेलै ईसब नेता मिल मिलके आंदोलन कैसे कैसे करिके आंदोलन शुरू केलखिन अङ्ग्रेज तऽ अङ्ग्रेजके खिलाफ भागेके योजना बनेलखिन बनेलखिन अनेको बर्ष तक ई आंदोलन चलैत चलैत रहलै लेकिन ई खतम होबैके नाम नहि लेलकै नहि लेलकै महात्मा गाँधी सुभाष चंद्र बोस दादा भाइ न नरौजी ईसब मिलके मिलके अपन प्रदर्शन कै कयलखिन अङ्ग्रेजके भगे भगेलखिन ओगेलखिन लेकिन अङ्ग्रेज एक दिन आ एक दिन महात्मा गाँधी ने योजना बनेलखिन कि एकरा एकरा खुद्दी राम बोसके तरफ से अपन अपन सारा व्यक्तित्व दिएलियै कि नहि भेलै कि उन्नैस सए आठ ईसबीमे एकर योजना बिफल भए भए गेलै नमक सत्याग्रह डांडी यात्राके दौरान दौरान दौरान नमक नमक सत्याग्रहके शुरुआत हो गेलै अङ्ग्रेज अङ्ग्रेज चाहए रहए कि से महात्मा गाँधी हमर पक्षमे होइ जयथिन लेकिन नहि होलखिन एकर पक्ष सारा बिफल होइ गेलै जे अङ्ग्रेज अपन अपन व्यक्तित्व बनबै खातिर खातिर महात्मा गाँधीके मारेके कोशिश कयल कयलखिन डांडी यात्रा ई यात्रा स्वदेशी आंदोलनके तरफ से नया नीति भेलै तब धीरे धीरे जाइके अङ्ग्रेजके योजना असफल होएलै